से जानुवारि नै रोजा से नै फेब्रुवारि नै रोजा नै थाम फेब्रुवारि नै रोजा थाम ब्रै फेब्रुवारि नै रोजा ब्रै बा फेब्रुवारि नै रोजा बा